जी आपके पास गाड़ी है चार चक्का चार चक्का वह स्कॉर्पियो से जाना है पटना जी कितने रुपये लीजिएगा

कितने रुपये लीजिएगा पटना का आठ हज़ार रूपये लगेगा ना उसमें थोड़ा कमो बेशी नहीं होगी

जी जी तो आठ हज़ार पूरा देना होगा उसमें टॉल टैक्स और नहीं ना ओह ड्राइवर जाएगा ना बोलें क्या आपको वहाँ पटना का सारे होटल और पता है ना क्योंकि जी क्यों मैं पहली बार जाऊँगा वहाँ घूमने जी इसी लिए पूछें पच्चीस तारीख़ को चलना है जी एडभांस भी पैमेंट करना पड़ेगा

जी है ठीक है आप अपना एस्कैनर भेज दीजिएगा हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं आधा पेमेंट कर देते हैं चार हज़ार चार हज़ार आने के बाद दे देंगे उसी समय वह चार हज़ार से ज़्यादा हम पाँच हज़ार दे देते हैं फ़िलहाल वहाँ से आएँगे

तो ठीक है सात हज़ार भेज देते हैं और बोलें क्या जो पच्चीस तारीख़ को चलना याद रखिएगा भूलिएगा नहीं यहाँ समस्तीपुर से चलना है समस्तीपुर से चलना है जी आठ बजे आ जाइएगा सुबह में

ठीक है कर देते हैं ठीक है रखें